बाइकसँ अगर देखबै कि हमर जीवनमे या फेर आरो सबके भी जे भी बाइकिंग करै छै या चलाबै छै या गाड़ीये चलाबै छै कोइ भी तऽ ओकर जीवनमे अगर देखल जाइ की सब असर भए रहल छै तऽ एक तऽ सबसँ बड़का बात छै कि हर जगह दोसर दोसर जगह घुमै लए मिलै छै ओतुका संस्कृति ओतुका खानपान ओतुका लोक केना छै ओतुका जनसङ्ख्या केना छै समाज केना ई सबके बारेमे जानै लए मिलै छै ओतयसँ कुछ सीखै लए मिलै छै ओतय कुछ बढिआँ छै मिलै छै बढ़िआँ कए सकै छियै अपन क्षेत्रमे या फेर एतऽ कोनो चीज बढ़िआँ छै ओतुको बताए सकै छियै एना एना कयल जा सकै यऽ दोसर की छै ओ सब जगहके अलग अलग संस्कृति सब देखै के जे सीखै लए मिलते छै दोसर जगह घूमना भी हमरा सबके चाही अलग अलग जगह जेबै तऽ मानसिक तनाव आइकाल्हिके रहै छै ओहो सब दूर हय छै बाइकिंग चलेने से ही कतौ भी घुमै लए जेना मानिकऽ चलू हम शिमले गेलियै शिमला गेलियै तऽ ओतुका मौसम देखलियै घुमै लए मोन लागलै फेर एलियै फेर जादा जादा मोन सँ काम करबै तऽ जादा मोनसँ ई तरहके चीज हम देख सकै छियै जे घुमैसँ मिलै छै आओर जानै लए मिलै छै आओर सीखैसँ की हय छै तऽ मानिकऽ चलू ककरो भरोसे हमरा जरुरी नहि छै हमरा गाड़ी चलाबै लए या बाइकिंग करै लए तऽ हम कतौ भी हम अपन मनसँ जाइ सकै छियै कभी भी जाइ सकै छियै कतौ आवश्यकते पड़ि गेलै या फेर अगर सुविधेके रूपमे देखबै तभीये समाजमे ककरो बीमार पड़लै ककरो कोइ नहि छै अगर हमहूँ जानबै बाइक चलाबै लए तऽ उ दिक्कत भए सकै छै हमरा आबै छै तऽ हम ओकरा लए कऽ जाए सकै छियै अस्पताल भी तऽ ई सब तरहके बहुत सारा मदति भी देखै छियै आइकाल्हिके जमानामे मिलै छै पीछेमे बैठाय लेबै चलि जेबै या बच्चे सबकऽ इसकुल छोड़ना रहै छै ओहो बहुत ही आसान छै तऽ आरामसँ जाकऽ छोड़ि सकै यऽ आइकाल्हि महिला सब भी देख सकै छियै जेना स्कूटी सब चलाबै छै तऽ बाइकसँ ओकरो लाभ मिलै छै ई हम अपन व्यक्तिगत अनुभव कही तऽ बहुत फायदा छै पूरा देश समाज जोड़ै छै ठीक छै आओर जे छै हर तरहके मदति भी मिलै छै दबाइये पहुँचाना छै कतौ चिकित्साके सहायता देना छै उ भए गेल या कतौ आपदा एलै तऽ ओतुका तुरत सब चीज व्यवस्थो करना रहै छै तऽ ई बाइक सबके माध्यमसँ भी या फेर आर गाड़ीके माध्यमसँ ओतय आरामसँ जा सकै यऽ